औ माबोरै दं नोंथाङालाय औ औ माबोरै दं ओमफ्राय माबोरै माबोरै सलिदों दामानि

आमफ्राय सोर सोर थांमारोबा गारियाथ' थिक जाबायमोन ओमफ्राय जुदि सोर सोर थांबावो मानसिया बारायदोंबा सोलायनांगोन्ना गारिखौहाय औ औ होमबाथ' आरो गारिया बेखौनो थिक खालामहरफिन नांगोन आरो माने बारा थिग खालामथ'वाखैमोन मानसिफ्रा बारायबावगोन ना मागोन साननानै आरो

जानायावथ' बांसिनानो गावबा गाव रानलायदोंमोन्ना बे सोरबा अमा लांनो नागेरबाय ओमफ्राय सोरबा दाउ लांनो नागेरबाय ओमफ्राय अमाफोरखौ हजों सावहैनो होन्दोंमोन बे ओमफ्राय बै माबा सासेया बिखा बिबु एवना लांनो होदोंमोन नालाय ओमफ्राय माखासे माबा हांनो थाखाय लांनो नागेरदोंमोन आरो औ होमबालाय लकेल दाउफोरखौ लादो खोमा हांना हांजानाय बादि हांनो औ औ लाजागोनथ' आरो लांजागोन लांजागोन मानो लांजाया जानो औ बेखौ नांखागोन आरो दै खाथियाव थांनानै दुगैहैनो लुगैखागोन बेदराबो बुरजायोनो जाहैगोन आरो आंथ' बारा माबायाखसै बिसोर लाजोबनो होन्नायखाय ओमफ्राय हजों माबाफोर नांदेगौबा हजों बायदेरसिगोन होन्नानै जेबो लानाय जायासै आरो खाथियावनो मोनखाजोबोब्ला औ बेखौथ' खनजना लादोंमोन ओमफ्राय नांदेरगौबा हजोंबो मोनगोन दे मोनो स्पटआवबो आरो औ औ थाब ओंखारलायदो समावनो लामायाबो गोजान मोजां नङा दे फन खालामगोन आरो